بہار کے موسم میں کئی اہم رائی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں جنہیں ربیع فصلیں بھی کہا جاتا ہے ان فصلوں میں گندم جو چنے آلو اور سیب نمایاں ہیں یہ فصلیں سردیوں کے اختتام اور بہار کے آغاز میں کاشت کی جاتی ہے ان کے لیے مخصوص آب و ہوا زمین کی تیاری اور اب پاس کی ضرورت ہوتی ہے اہم رائی موضوعات گندم پاکستان کی اہم ترین غذائی فصل ہے جو بہار میں تیار ہوتی ہے جو سرد علاقوں میں کاشت کی جاتی ہے اور غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے چنا بہار میں اگائی جانے والی ایک اہم ڈال کی فصل ہے سیب شمالی علاقوں میں بہار میں پھل دینے والی ایک مشہور فصل ہے آلو بہار میں کثرت سے اگایا جاتا ہے اور بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے